आंनि दावबायनायनि गेजेरजों आङो गोबां जायगा दावबायनायनि गेजेरजों ट्रेनजों थांनाय फ्लाइटजों थांनाय मथरजों थांनाय बेफोराव गोबां समाव गोबां ट्राभेलारफोरखौ लोगो मोनलायदों बे लोगो मोनलायनाय समाव गावजों गाव हाजासे सहाय होलायो बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जेब्लानाखि लामायाव गारि मथराव ज' लोगो मोनलायलाङो होमबा गावजों गाव सिनायलायो गावजों गाव परिचय लालायो बेनि गेजेरजोंनो लोगो जालायनानै गावजों गाव लोगो बायदियैनो जोङो मोजाङै दावबायनानै जायगाफोरखौ नायनो हायो दावबायनाय समाव माबाफोर बिफद आफद जानाय लोंनायफ्राव माबा मोनसे उसुबिदा जादोंब्ला गावजों गाव सहाय होलायनायखौ आं मोन्दांबोदों आंनि बेरायनायनि थांनाय समफोरनि खोथाफोराव गोबां दावबायारिफोरा दावबायनाय समाव गावजों गाव असे लोगो बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरबादि अनलायनानै थानाय जानाय बेरायनायनि सोमोन्दै गावजों गाव मोजाङैनो मिथिहोलायो खिथालायो जों मिन्थियैखौ बिसोरो मिन्थियो जों नुयैखौ सोरबा नुदोंब्ला बिसोरो खोन्थानानै होयो जोंनि ओनसोलनि बायजोआव थानाय गोदान जायगाफोरनि सोमोन्दै मिन्थिनो मोननाया रायमना नेसनेल पार्क बे रायमना नेसनेल पार्कावबो गोबां गुबुन गुबुन जायगानि नुफेरै खोनाफेरै मानसिफ्रा बेखौ नायनो होननानै होसोबोनायखौ जों मिन्थिनो मोनो रायमना नेसनेल पार्काव थानाय जिब जुनारफोरखौ नायनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन जाथिनि मानसिफोरा फैनायखौ जोङो मिन्थिनो मोनदों